جیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ادھر ضلعے میں عید پر جو ہے میلا لگتا ہے جو کہ سال میں ایک بار لگتا ہے تو بچپن جو ہے ہمارے ابا ہمیں میلے میں لے جا میلے میں لے جایا کرتے تھے وہاں ہمیں گھمایا کرتے تھے ہم لوگ دیر رات تک وہاں رکا کرتے تھے وہاں الگ الگ طرح کے جھولے ہوا کرتے تھے ہم وہ جھولا کرتے تھے ایک جینٹ وھیل ہوا کرتا تھا جو بہت اونچ ہوا کر اونچا ہوا کرتا تھا ہم لوگ اس میں بیٹھتے تھے تو ہم لوگ اوپر جاتے تھے تو مزہ آتا تب نیچے آتے تو ہم لوگ کو ڈر لگتا تھا یہ لگتا تھا کہ ہاں گر جائیں گے اور جس سے موت کا کنواں ہوتا تھا ہم لوگ وہ دیکھنے جاتے تھے اور مکی ماؤس ہوتا تھا ہم لوگ اس میں چڑھتے تھے اور اس میں پہلے اوپر جانا پھر نیچے اس میں سلائیڈ ہو کے آنا اس میں مزہ آتا تھا اور سلائیڈنگس بھی لگتی تھیں ہم لوگ سلائیڈ کرتے تھے اور الگ الگ طرح کے جھولے ہوتے تھے ایک میری گو راؤنڈ ہوتا تھا جو گول گول گھومتا ہے ہم لوگ اس میں بیٹھتے تھے اور جو ہے وہاں پہ الگ الگ طرح کی ہم لوگ برتن خریدتے تھے بچپن میں ہم لوگ ڈولس خریدتے تھے گڈے گڑیاں خریدتے تھے ہم لوگ بچپن میں جس سے ہم لوگ بعد میں کھیلا کرتے تھے یہی ہماری بچپن کی یادیں ہیں